पेडणे तालुक्यान हो गेल्या चार वर्सां चार ते पांच वर्सांक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स साव वडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोवर्मेंटान तयार केला तो आमच्या लोकल भुरग्यां खातीर खूब फायदेशीर आसा त्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान टेबल टेनीस बॅडमिंटन कबड्डी अशे इंडोर गेम्स घेतले वतात तशेंच आयज त्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो पेडण्याची लोकल स्कुला आसा तीन स्कुला आसात तांकांय फायदो जाता आनी लोकल जे भुरगे आसात जे भायल्या स्कुला दुसऱ्या तालुक्यानी स्कुलांक शिकोंक वयतात तांकांय तेजो इविनिंग सेशनाक फायदो जाता गोवर्मेंटान हो एक बरो प्रोजेक्ट आमच्या पेडणे तालुक्यान हाडलेलो आसा आनी तेज्या पयली हांगासर एक खूब हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जावच्या पयलीं एक थंय ग्रावंड आसलो सादो ग्राउंड आसलो फक्त ओपो ओपन ग्रावंड आसलो तेज्या जाग्यार हो गोवर्मेंटान नीव सावडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लॅक् कॉम्प्लॅक्स बांदलेलो आसा